ऐसा मेरा मेरा मानना है कि हिन्दी भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा है जो मुख्यतः अधिकतर सारे राज्यों में बोली जाती है और यह एक यह एक ऐसा माध्यम हो सकता है जैसे कि जिससे कि लोग एक साथ अलग अलग सं संस्कृति से होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं एक दूसरे की संस्कृति को अच्छी तरह समझ सकते हैं भली भांति संस्कृतियों का आदान प्रदान किया जा सकता है क्योंकि हिन्दी भाषा मुख्यतः सारे राज्यों में बोली जा सारे राज्यों में बोली जाती है और इसका उपयोग हम एक दूसरे के एक दूसरे के सांस्कृतिक बिचा सांस्कृति को संस्कृति को समझ सकते हैं उनके रहन सहन उनके पहनावे को भी हम भली भांति इस भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं और अप और एक दूसरे से ऐसा ऐसे जुड़ सकते हैं जैसे जुड़ सकते हैं और यह लोगों के बीच जुड़ाव का एक अच्छा माध्यम हो सकता है